ہندوستان میں صحت کے دیکھ بھال میں کچھ اچھی کامیابیاں ہیں لیکن ساتھ ہی چند بڑے چیلنج بھی موجود ہیں خاص طور پر دیہی علاقوں میں ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام کیسا ہے مثبت پہلو نمبر ایک سرکاری سہولتیں حکومت کی طرف سے ایمس سرکاری اسپتال پرائمری ہیلتھ سینٹرز جیسے ادارے عوام کو کم قیمت یا مفت علاج دیتے ہیں آیو شمان بھارت اسکیم جیسے پروگرام نے کروڑوں غریب افراد کو مفت علاج دیا ہے نمبر دو نجی اسپتال تیز رفتار علاج بہتر سہولت مگر مہنگا ہوتا ہے بڑے شہروں میں نجی اسپتال دنیا کے بہترین اسپتالوں میں سے مقابلہ کرتے ہیں نمبر تین ٹیکنالوجی کا استعمال ٹیلی میڈیسن موبائل ایپس آن لائن مشورے سب آسان ہو رہے ہیں نمبر ایک لمبی قطاریں اور ایم ایل اے کی کمی سرکاری اسپتالوں میں اکثر ڈاکٹر اور نرس کی کمی ہوتی ہے جس سے مریضوں کو گھنٹوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے نمبر دو دیہی علاقوں کی حالت کمزور چھوٹے گاؤں یا قصبوں میں اچھی سہولتیں والے اسپتال کم ہے عام کلینک پر اکثر تربیت یافتہ ڈاکٹر نہیں ہوتے نمبر تین ادویات اور ٹیسٹ مہنگے غریب طبقہ اکثر نجی اسپتالوں کا خرچ برداشت نہیں کر پاتا نمبر چار صفائی و حفظان صحت کے مسائل کچھ سرکاری اسپتالوں میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا جس سے انفیکشن کا خطرہ بڑھتا ہے نمبر پانچ شکایت کا نظام کمزوری اگر کسی مریض کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو شکایت درج کرانا مشکل ہوتا ہوں دوسرے ممالک سے موازنہ ملک صحت کا نظام ہندوستان بڑی آبادی کم وسائل کچھ بہترین اسپتال مگر عام آدمی کو رسائی محدود برطانیہ مفت صحت کے سہولت اچھی کوالٹی مگر وقت لگا لگتا ہے امریکہ جدید ترین ٹیکنالوجی بہترین اسپتال مگر انتہائی مہنگا سری لنکا کوئییبا سادہ مگر سب کے لیے مفت بنیادی علاج کیا بہتر کیا جا سکتا ہے نمبر ایک دیہی اسپتالوں میں سہولتیں بڑھائی جائیں نمبر دو ڈاکٹرز اور نرس کی بھرتی میں تیزی لائی جائے نمبر تین صفائی پانی اور واش رومس کو بہتر بنایا جائے